ہم اپنی زندگی میں اردو لائن سے جتنے بھی اردو ہے اردو بھی تقریباً اچھی کتاب ہے قلام پاک قرآن شریف جتنی بھی ہیں یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں اردو بہترین کتابیں ہیں اچھی تقریباً آغاز کرتے ہیں ان سے ان سے مذہبی ہر ایک چیز کی تعداد ہوتی رہتی ہے اردو اردو بہترین لفظ ہے اردو ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے اور جتنے مسلمان ہیں اردو ہو فارسی ہو لفظ سب استعمال کرتے ہیں اردو اردو سے ہر ایک چیز لفظ اچھی طرح سے لفظ نکلتے ہیں اچھی طرح سے بول پاتے ہیں اچھی طرح سے سیکھ لیتے ہیں اچھی طرح سے سب چیز کر سکتے ہیں ان سے جو منہ سے نکلنی منہ سے نکلے لفظ ہر ایک لفظ اچھی طرح بہترین سے نکلتی رہتی ہیں اس لفظ سے اردو لفظ ہو یا فارسی ہو یا انگریزی ہو یا پھر یہ کیا نام ہے عربی ہو یہ سب لفظ اچھی بہترین سے نکلتے رہتے ہیں یہ بہترین سے نکلتی ہے اردو عربی فارسی اچھی بہترین لفظ ہے